भुगी भाॼी भुगा चांवर मटर पनीर बिह बसर साई भाॼी पुलाव बिह सिंगरियूं दाल पकवान फुल्को दाल पातो फुल्को कोकी कुपर लोलो लौकी तुरियूं परवर फुल पताशे जी भाॼी कचालू सिंधड़न जो गुल सिंधड़न जो रायतो कढ़ी चांवर मैथी पटाटा बेसण जी कढ़ी मूंग जो पराठो धुलियल मूंग जो पराठो मूरी जो पराठो बसर जो पराठो